ठीक छै अहाँ बताउ ठीक छै बहुत्त कविता लिखैत छियै अभी तऽ हाल फिलहालमे एगो गाँवके बारेमे कविता लिखली हऽ हइ बता देब अहाँकेँ

अहाँ सभ अहाँकेँ अहाँकेँ भी कविता अच्छा लगैया ओऽ बता देब अभी हाल फिलहालमे एगो लिखली गाँवके बारेमे रामधारी सिंह दिनकर हो गेल ओकरा बारेमे लिखली श्वेता विद्या हो गेल रामायणमे राम चरित मानस हो गेल एकरा सभकेँ बारेमे लिखली अहाँ पढ़ै चाहै छी कविता तऽ हम आरो अहाँकेँ लिखके देब अहाँ पढ़ब अहाँकेँ केकर चाही बोलु ने हम ओकर अहाँकेँ लिखके दै देब रामधारी सिंह दिनकरके हम ओकरो अहाँकेँ लिखके दै देब रामधारी सिंह दिनकरके हम ओकरा अच्छा सा फैन छी बराबर ओकर कविता लिखैत छियै हम हँ अच्छा अच्छा लिखके देब

हमर एगो देखियौ पर्सनल रूम छै ठीक है हम सभ आराम से ओहिमे खाना खाएके बाद सुतयैके बाद एकटा शान्ति मोडमे एगो कविता लिखली तऽ ओ जे कविता लिखैत छी पंक्षीके बारेमे जानवरपे गाँवपे मोहल्लापे सोसाइटीपे कविता लिखली एगो पढ़लियै हँ अहाँकेँ भी सिखा देब अहा पढ़ै चाहैत छी अहूँके देब किताब देब लिख लिखके अहाँ पढ़ब हँ स्वामी विवेकानंद पर भी कविता लिखने छियै दू चारि गो हँ मिसरौलीके बारेमे कविता लिखने छलियै जाहि बेर बाढ़ि आयल छलै हँ कनि धान ओन सभकेँ बारेमे दहा गेल छलै ओहि पर ओ कविता छलियै बनयले हँ मिसरौलीके बारेमे लिखने छियै हँ

एहि बेर लिखब मिसरौलीयेके बारेमे वृक्ष लगाबै पर एगो कविता लिखब एहि बेर अहाँके देब कविता लिखके अहाँ ले लु दू दिनके बाद अहाँके लिखके दै देब ठीक है रखैत छी तऽ